मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें आप जो यूटूब है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो व्यवसाय हे जो उनकी इन्कम और जो इनकी कमाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ लोग यहां ये देककर अपनी समय नष्ट कर देते हें ये एक बहुत बड़ी बात है कोई इससे बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है और कोई उनका समय नष्ट करके वो थोड़ा डाउन हो जा रहा है तो इससे हमें पता चलता है जो जिसको अच्छा लगता है वो वो ही करता है ओ मतलब ओ आप हमारे सबके पास है लेकिन ओ कोई उसको उसकी सही यूज़ करके ओ बड़ा बन जा रहा है कोई उसको गलत यूज़ करके ओ बहुत छोटा मतलब नीचे चले जा रहा है ये फायदे है और ये सब नुकसान है